मां बचपन में डांस कंदी हुअमि लेकिनि कंहिं दिक़त जे करे उहो छॾिजी वियो पोइ मां पंहिंजे भाॼाईअ खे ॾिसी जेके हिकु डांस एकेडमी मां डांस सिखी रही आहे और सुठी कोर्योग्राफ़र बि आहे हुनखे ॾिसी मां प्रोत्साहित थियमि और मां वरी इअं पंहिंजी डांस जी कला शुरूआत कई हाणे मां हुन खां विच विच में सिखंदी बि आहियां और इलाही तमामु ॿारनि खे सेखारे बि रही आहियां मां चाहींदी आहियां कि सभिनिनि खे डांस में उत्साहित करण खपिजे ॿारनि खे सिखण खपिजे हुन सां असांजी फ़िटनेस बॉडी बि सही रहंदी आहे सिहत बि सुधरंदी आहे और मन खे ख़ुशी बि मिलंदी आहे